अच्छा हून सनाना में दसां शा लेइयै जेह्ड़े दस लक्ख धोड़ी जेह्ड़े नंबर औंदे जि'यां होइया सौ होइया ज्हार होइया बीह् ज्हार होइया लक्ख होइया दस लक्ख होइया पंजाह् लक्ख होइया